आई फोन दी माड़ी गल्ल एह् ऐ कि मैंह्गा बड़ा ऐ इस्सी लैने कोला पैह्ले कोई दस बारी सोचने पौंदा होर अगर एह् कुतै उप्पर खल्ले होई गेआ डिग्गी जा ते बंदे दी सोची लाओ कि दो त्रै म्हीने दी तन्खाह् गेई